جب سے دُنیا بنی ہے لوگ دُنیا پر آباد ہوئے ہیں اور دُنیا میں لاکھوں کروڑوں تعداد میں لوگ آباد ہیں اِس دنیا میں اور لوگوں نے اِس دُنیا کی آبادی کو چھوڑ کر الگ الگ سیاروں میں جا کر اپنی زندگی تلاش کرنے کی کوشش کی جیسے چاند پر کوشش کی تو چاند پر جینا مشکل ہے چاند پر جینا مشکل ہے لیکن وہاں پر آکسیجن اِس وقت بھی دیا جا سکتا ہے اور اِس کے علاوہ ایک میرے دوست بتایا کرتے تھے مجھ کو مارس نام کا سیّارہ ہے جو میں نے سُنا ہے اِس پر بھی زندگی جی سکتے ہیں لیکن ابھی وہاں پانی آکسیجن کا انتظام نہیں ہو رہا ہو پایا ہے جیسے جیسے چیزیں ٹکنے آگے بڑھیں گی سائنس ترقی کرے گا جب پانی اور آکسیجن کا انتظام وہاں پر ہو جائے گا تو وہاں پر بھی رہنا ہم لوگوں کے لیے ممکن ہو سکے گا اور اُمید ہے سب سے پہلے ہندوستانی وہاں جائیں گے اور رہیں گے اور اپنا ہندوستان کا نام روشن کریں گے